सोलोंथाया जोंनि हारिमुनि हुदाफोरखौ गोबां सोलाय होदों बेबायदिनो मानसिनि गाननाय जोमनायाबो सोलोंथाय मोननायनिफ्राय गोजौनिफ्राय गोजौसिनाव जाबोगासिनो दं हारिमुनि गेजेरजों जों गावनि हारिखौ सिनायथि होबोगासिनो दं सोलोंथाय मोननायजों लोगोसे हारिमुआबो जौगाबोगासिनो दं बेफोरबायदिनो